हैलो हम एकठो केक जो मँगाइल रहियै केक तऽ आबि गेल छै हमरा ओकर रसीद चाही अहाँ हमर फोनपर ओ रसीद भेज दियौ केक तऽ बहुत बढ़िआँ आयल छै ठीक छै